हुँ जी सर हाँ सर बच्चाकेँ सर क्रिकेट सिखाबै छी अच्छा बोलिए सर सर सुपौलमे तऽ सर ओतना सुविधा अथी मौजुद नहि छै सर लेकिन हमसभ ग्राउण्ड लेवलसँ बच्चासभकेँ अच्छा तरीकासँ ट्रेनिंग दए रहल छी सर जे ओ बॉलिंग अच्छा कए

हँ सर सब किछु बतबै छी सर जी सर हँ सर एक्टिविटी सर करै छै सर किछु पिछले साल सर एकटा गेलै रह खेलै लए आगाँ बढ़लै रऽ थोड़ा सा ओकर बाद सर ओकर चयन नहि भए सकलै हॅं सर छै सर हुँ हॅं जी सर सर लगभग सर पच्चीसटा अहाँकेँ सर बैटर भऽ जायत आ पन्द्रहटा अहाँकेँ जे बॉलिंग होयत ओहिमे तऽ अच्छा ठीक है सर